ना हमनाय खामानिया गुबुन मोनसे खामानिजों एके नङा मानोना ना हमनायाव जोंना जेखाय खबाय गुरनायाव नांगौ आरो सारनायफ्राव जाहैबाय खेवालिफोर आरो बान्दो थेनानै माने आलि थेनानै सारोब्ला जोंनो खदाल नांगौ हा जावनो थाखाय बे दैखौ थेस' नांगौ थेस'नानै ओमफ्राय गेजेरनिफ्राय सा गेजेराव थानानै सारनाय जायो दैखौ फारसेनिफ्राय फारसेथिं जमा दोनहरनाय जायो ओमफ्रायसो जेब्ला रानो होनब्लासो नाखौ हमनाय जायो आरो फारसेजों हमखांनानै आरो फारसे थिङैनिखौ जेसेबां आगोलाव जखानि दै दंमोन बेसेबां जखानि दैखौ हगार हरफिन्नानै आरो थेथे फिन्नानै आरो फारसे थिङैनिखौ सारनाय जायो ओमफ्राय बे ना गुरनायनि मुवा आइजेंफोरजों न'नि खामानिया गोरोबा न'नि खामानिया जाहैबाय जेरै ओंखाम ओंख्रि संनाय ओंखाम ओंख्रि संनाया जाहैबाय न'आव थानानैनो मावनाय बेफोरबायदि हा खोनाय माबा खालामनाय सारनाय गैया आरोखि ओंखाम संनाया जाहैबाय जोङो जिरायनानै संनाय मैगं थाइगं हानाय बेफोर खामानि जाहैयो आरो आरो न'नि खामानिया जाहैबाय सिथला सिबनाय दै रोगानाय जायहा दै गैया दै रोगानाय जायहा न'आवनो दैखर दं बा कलफोर दं बेसोरो कलफोरनिफ्रायनो रोगाबाय न'आवनो संनाय बिदि आरो दा बिनि दस्रा खामानिबो थायो न'निया अब्लाबो ना सारनायजों एके जानो हाया बेहाय नाखौ हमथारनांगौ मोनथारनांगौ दानो नांगौ होननाय जायो थायो ना हमनाया मानोना दैखौ फोरानथारनांगौ ओफ्रायसो हमनांगौ जुजिनांगौ जायो बिदिनो आरो फारसेजों सारनांगौ जायो सम नांगौ जायो आरो